औ औ खोनादों औ औ ओमफ्राय माबा नांगौमोन नामा औ औ गरबर जागासिनो दं माने दामा माने ओ नै साननैसो सिगाङावसो माने टुवेन्टि पार्सेन्ट बारायदों आरो एकेबारे गासिबो माबायावनो औ औ टुवेन्टि पार्सेन्ट बारायदों हिसाबै

बेखौ जों बेखौथ' जोंबो मिन्थिया सिं सिं जायखि जाया टुवेन्टि पार्सेन्ट बारायदों आरो अफार माबायावनो जे ओमफ्राय मा लांनो फैदोंमोन होनदों माबे मोनसेखौ औ औ ओमफ्राय दा

औ औ दा ओमफ्राय बे दा लांखोना लांदियानो माने आंबो बाहेरायावसो दङ नालाय होनबा बेखौ जुदि जुदि बियो माबाथारनोबा लांथारनोबा माने जाखिनि लाबोदों बेखौ होनानै बाखिखौ बेलेक दिनावबो होनो हागोन दे हागोन जुदि सुबिदा माबाया दङब्ला आरो

औ औ नाङा नाङा नों आंथ' फारसे आंथ' दा बाहेरायावसो दङ नालाय नों बै लांफैग्राखौनो खिन्थानानै हरदो आरो दखानाव जाय थादों बेनोनो जा माबायो होलांबानो जाबाय आरो औ औ दंखायो बेहायनो दखानावनो बेथ' एकदम बारायना होबायना जोंबो आरो माबा खालामनो हाया औ बे माबाबानो जाबाय आरो बेनाव बिहरबानो जाबाय दे दे ओ औ जागोन दे